आजकल हिंदी भाषा में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गए जैसे कि पहले वाले पहले जमाने के लोग भोजपुरी और भाषा में बात करते थे लेकिन अब लोग खड़ी हिंदी भाषा में बोलते हैं जिस तरह समय बदलता उस तरह भी भासायें भी बदलती है और कई जगह पे कई जगह पे लोग खड़ी भाषा भी बोलते हैं जिस तरह से आज की बदलती जमाने के अनुसार लोगों को इंग्लिश और अन्य भाषाओं के में भी बोलने की तैयारी करते हैं लोग उसी तरह से हिंदी भाषा भी है जिस तरह से हिंदी भाषा की समय बदलता है उसी तरह ही हिंदी भाषा भी बदल रही है पहले से ज़्यादा लोग खड़ी खड़ी बोली बोलते हैं जिस तरह से समय समय के चक्र में सब चलता उसी तरह हिंदी भाषा भी चल रही है और लोग अपने से ज़्यादा लोग खड़ी भाषाओं का भी यूज करते हैं जिस तरह लोग बाहर जाकर अपने से गाँव छोड़कर बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें अलग भाषा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है पर वो समय के अनुसार बोल लेते हैं